मेरी ये आकांक्षाएं हैं कि मैं जैसे कि मैं खुद तो पढ़ी नहीं हूं और बचपन से ही हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी तो इसी कारण से मेरी पढ़ाई पूरी ना हो सकी तो मैं यह सोचती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं या मेरी जो औलादे हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो सके और मैं उन्हें एक अच्छे स्तर पर देखना चाहती हूँ पढ़ा लिखा कामयाब बनता हुआ देखना चाहती हूँ डॉक्टर इंजीनियर इन सब में से देखना चाहती हूँ तो जो घड़े के या जो छोटे मोटे काम से जो भी मेरे पैसे बचते हैं उनको जोड़कर मैं उनको उनकी पढ़ाई के लिए उनके भविष्य के लिए लगाना चाहती हूँ ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके और उनको कोई दिक्कत ना आए जो दिक्कत परिस्थितियाँ जो अभी मैं सामना कर रही हूँ जिनका आगे उनको उन परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े